शाळेंत म्हाका सगळे विशय आवडटाले पूण विज्ञान हो म्हजो खुबूच आवडिचो विशय हांव विज्ञाना बद्दल खूब वाचतालो एन्सायक्लोपिडिया ना जाल्यार डॉकुमँट्री पळयत आसतालो आनी म्हाका खूब सायन्साचें इंट्रस्ट जालें जगांत नवे नवे डिस्कवरी जायत आसताले सायन्सा बद्दल हें सगळ्यांचें वाचून म्हाका खूब इंट्रस्ट जालें आनी हांव शाळेंत वेतना सायन्स शिकपाक आशेतालों जें कितें जातालें सायन्सांत आमची टिचर लिना टिचर म्हणून आमकां शाळेंत तीन वर्सां शिकयल्लें ही टिचर आमकां बरी करताली आनी सायन्स बॅस्ट तरेन शिकयताली सगळे विडियोज दाखोवन आनी प्रेक्टिकलजांत सामके दाखोवन आमकां इंट्रस्ट आमचे वाडयताले हांव लॅबांत वचपाक खूब आशेतालो प्रॅक्टिकल्स करपाक म्हणल्यार सामको एक्सायटिड जातालो हांव सायन्साच्यो खूब एनसाय्क्लोपिडिया आनी डॉक्युमँट्री वाचून हांवें एकदां डॉक्युमँट्री शूट करपाचो प्लॅन केलो हांवें आनी म्हजे तीन फ्रँड्स नॅचराचेर एक डॉक्युमँट्री रिलेटिड टू सायन्स शूट केलें जशें प्लास्टीक पल्यूशन आनी तसले सायन्टिफीक टॉपिक्स आमी सिलेक्ट केले आनी ते शूट केले लोकांचे इंटरव्यू घेतले आनी हें बरें एक्सपिरियंस आशिल्लें फुडाराक म्हाका सायन्स म्हाका इतलें आवडलें की फुडाराक म्हाका सायन्स हा विशयच कितें काम करपाचें आशिल्लें म्हणून हांवें इंजिनियरींग च्युझ केलें आनी म्हाका आतां इलेक्ट्रोनीक्स कम्यूनिकेशन इंजिनियरींग हाचो इंट्रस्ट आसा ह्या सबजेक्ट ह्या कॉर्सांत सायन्साचें इतलें इम्पोर्टन्स आसा की फिजिक्स आसा पय तो फोकस जावन आसा जशे एक सेमी कंटक्टर आनी आसा असले असले टॉपिक्स म्हज्या कॉर्सांत आसा आनी हाजेर शिकून हांव फुडारांत सायन्साचे कंटिन्यू करतलो